हँ हमर इसकुलमे पुस्तकालय छै ओकरामे ढेरी पुस्तकालय भरल यऽ अनेको प्रकारके पुस्तकालय सब राखल रहै छै जकरामे ढ़ेरी के ढ़ेरी प्रकारके पुस्तकालय छै जे पढ़ैवला छै आओर हम बचपनोमे ढ़ेरी पुस्त पुस्त पुस्तक पढ़लहुँ अनेक प्रकारके पुस्तक पढ़लहुँ जे एखैन हमरा बहुत काम आबैए उऽ पुस्तक पढ़ैमे नीक लागैए उऽ पुस्तक मनोहर पोथी भेल अनेको एहन एहन प्रकारके पुस्तक पढ़ले छी जेकरामे बहुत ज्ञान मिलल जेकरासँ हम एखैन आगू बढ़ि रहल छी ढ़ेरो ढ़ेरी सारा पुस्तक पढ़लै छी अनेको प्रकारके पुस्तकालयमे हर इसकुलमे एखैन पुस्तकालय भयऽ रहल यऽ एसन तऽ नहि यऽ सब इसकुल हमरो इसकुलमे पुस्तकालय यऽ जेकरामे अनेको प्रकारके किताब राखल यऽ जे हम पढ़ै छी लिखै छी नीक लागैए सुनैमे हमरा आओर पढ़ पढ़ै छी तऽ हमरा ज्ञान आओर खुलै यऽ जाहिसँ हमरा ज्ञानके प्राप्ति भऽ रहल यऽ आओर आगू बढैके हमरा आसान तरीका भऽ रहल छै जकरा द्वारा हम नीक नीक निकुत चीज सिखिकऽ मिले यऽ रोजके रोज हम अपन जीवनमे रोज पुस्तक पढ़ै छी